म्हाका दिसतालें म्हाका सगळेंच बूक अशें वाचपाक आवडटलें म्हणून पूण म्हाका एक बूक कादंबरी एक हांवें वाचलेली ती म्हाका दिसताली म्हाका ती वाचून अशी म्हाका वाचपाकूय आवडची ना म्हणून पूण म्हाका ती वाचून अशी खूब आवडली शी लायक जाली आनी ती म्हाका परती परती वाचपाक शी दिसली

पूण कादंबरीचें सद्या म्हाका तें नांव याद ना आतां तें हांव नांव विसरलें पूण म्हाका ती कादंबरी अशी वाचून मागीर बरेंशें दिसलें आवडलीशी ती म्हाका ती कादंबरी वाच